हमारे क्षेत्र में स्टेडियम नहीं अखाड़े हैं मैदान हैं लेकिन उनमें बहुत काम करना बाकी है खैर हमारे यहाँ अखाड़े हैं दो तीन अखाड़े हैं जो की बहुत अच्छी तरीके से चलते हैं वह परिक्षण भी देते हैं लोगो को कि किस तरह योद्धाओं को लड़ना होता है किस तरह कुश्ती खेलना होता है किस तरह क्या है जब जरुरत होती है तब व्यक्ति को उसी तरह गाइड किया जाता है व आगे अपने करियर के लिए भी गाइडेंस दिया जाता है लेकिन हमारे क्षेत्र में स्टेडियम नहीं है ठीक से मैदान नहीं अन्य खेलों के लिए बहुत ही असुविधाजनक माहौल है

कोई भी बच्चा या खिलाड़ी अपने खेल को खेलता है तो उसे पूर्ण रूप से सुविधा चाहिए खैर अगर सुविधा कम भी मिले तो वो जुगाड़ करता है लेकिन थोड़ी बहुत सुविधा के साथ साथ भी उसे कम से कम बेसिक चीजें तो मिलनी चाहिए तभी एक खिलाड़ी अपने देश के लिए खेल सकता है अच्छे तरीके से सरकार और यहाँ के जो क्षेत्र की गवर्मेंट है वह भी इस पर काम नहीं देखती क्योंकि गवर्मेंट के पास भी कई अन्य काम होते हैं लेकिन जो खिलाडियों की बेसिक नीड है उसे तो पूरा अवश्य करना चाहिए